मिगी प्हाड़े ते जंगलें च जाना बड़ा पसंद ऐ ते जिसलै दोस्त कन्नै होन ता उसलै मिगी मैगी खाना ते चाह् पीना बड़ा शैल लगदा ऐ ओह्दे थमां प्हाड़ ते सुंदर होंदे गे न दिक्खनै गी शैल होंदे गे न उत्थें जाइयै अस अपनी सुध बुध खोई दिन्ने असेंगी इंया लगदा जे अस स्वर्गे च आई गेदे न ते अस उत्थें जाइयै अपने जीवन दा पूरा आनंद लैने आं जिसलै दोस्त कन्नै होन तां साढ़ी जिंदगी होर बी रंगीन होई जंदी ऐ ते असेंगी एह् ध्यान रक्खना चाहिदा जे जिसलै अस कुदै प्हाड़ें च जां कुदै जंगलें च सैर सपाटा करने लेई जन्ने आं तां असेंगी जे अपने कन्नै खानै आस्तै लैते दा होंदा ऐ उसदे कन्नै मेरा पर्स जिनेंगी अस काकल आक्खनै आं जां जेह्ड़ा बी वेस्ट मैटीरियल होऐ ओह् असेंगी पैक करियै बापिस आह्नना चाहिदा ऐसा नेईं होऐ जे अस उसगी उत्थें गै जंगलें च सुट्टी ओड़चै ते अपने जंगल गी प्रदुषित करचै ते इनें प्हाड़ें गी प्रदुषित करचै की जे अस आये दिन दिक्खने आं जे साढ़े समाज च किन्ना प्रदूषण ऐ किन्नियां प्रदुषित जगह न इनेंगी अस गै सुरक्षित रक्खी सकने आं इस प्रदुषण गी अस गै दूर करी सकने आं खास करियै जेह्ड़ियां जगह प्रदूषित निं हैन जियां जंगल होई गे प्हाड़ होई गे असें गी कोशिश करना चाहिदी कि जे अस इत्थें सैर सपाटा करने गी जन्ने आं तां असेंगी उत्थें बिल्कुल बी गंद नेईं पाना चाहिदा ते अपने कुदरत गी कुदरत कन्नै मिलना चाहिदा ते ओह्दा आनंद लैना चाहिदा ठंडी ठंडी शैल साफ सुथरी ब्हा लैनी चाहिदी प्हाड़ें च इंया ते मज़ा औंदा गै पर जिसलै ध्याड़ा घरोंदा ऐ जिसी अस सनसैट बी आक्खने आं तां ओह् आह्ला समां इन्ना रंगीन होंदा ऐ इंया लगदा की अस अपनी सुध बुध गै खोई गेदे न ओह् इन्ना शैल लगदा ऐ जिसलै कुसै प्हाड़े पर बर्फ पेदी होऐ ते ओह्दे उप्पर सूरज दियां लाल लाल किरणां पवा करदियां होन तां ओह् आह्ला समां समां बन्नी ओड़दा ऐ मतलब सुध बुध गै आदमी खोई ओड़दा ऐ इन्ना उसगी उत्थें जाइयै आनंद औंदा ऐ